नमस्ते दस्तख़त फ़ाइल में दस्तख़त करना है

दस्तख़त करिए ना तो कंपनी से कौन कौन कंपनी से कंपनी कौन है

ठीक है दस बजे के बाद आएँगे तो और पहले ना होएगा और पेहले कर देंगी क्या लेकर आना पर्चा ले कर ठीक है

ठीक बात नौ बजे

दो महीने का और पैसा कितना दस हज़ार

पंद्रह हज़ार ठीक है